असांजी सिंधियुनि में जॾहिं ॿार थींदो आहे त उन जा संस्कार ऐं उन्हीअ खां ई शुरु थी वेंदा आहिनि सभिनीनि खां पहिरियों त उन जी छटी थींदी आहे छटी थियण खां पोइ उन जो छटी थियण खां पोइ उन जो नालो निकिरंदो आहे नाले निकिरण खां पोइ उन जे जेका छोकिरी थींदी आहे जेके ॿारु थींदो आहे उन जी मम्मी ईंदी आहे ऐं मम्मी उन खे कपिड़ा वग़ैरह ॾींदी आहे संस्कार कंदी आहे ऐं बुआ ॿार जो नालो रखंदी आहे ना ना सुदा सुझाईंदी आहे के कीअं नाम रखियो वञे उन्हीअ खां पोइ उहो ॿारु जीअं जीअं अॻिते वधंदो आहे त पोइ उन जा ॿिया बि संस्कार थींदा आहिनि ऐं चालीह ॾींहंनि खां पोइ हो थोरो मालिश वालिश थींदा आहे उन ॿार जी जेको नयो ॿारु नयो जमंदो आहे ॿार मालिश थियण खां पोइ थोरा उन जा ठीकु थींदा आहिनि ऐं बाक़ी उन जा जेके आहिनि इंजेक्शन वग़ैरह लॻंदा आहिनि जेके सरकारी हॉस्पिटल में लॻंदा आहिनि जीअं थियो हे पोलियो जी ड्रॉप ॾिनी वेंदी आहे इंजेक्शन लॻंदा आहिनि जीअं खसरा तपेदिक हे जेके बि ॿार नंढे ॿारनि खे पंज साल ताईं इंजेक्शन इंजेक्शन लॻंदा आहिनि हो ॾी ॾियो वेंदो आहे उन खां पोइ ॿार खे हा ॿार जो उन खां पोइ साल खां पोइ मुंडन थींदो आहे जीअं असां में मुंडन थींदो आहे दशहरे ते दशहरे ते मुंडन करायो वेंदो आहे सभिनी रिश्तेदार खे सॾु कयो वेंदो आहे हुन जे मुंडन रसम ते उन जेका छोकिरी थींदी आहे उन जी फैमिली वारा बि सभई ईंदा आहिनि ऐं असांजा बि सभु रिश्तेदार इकठा थींदा आहिनि उन जे हुन जा मुंडन कराइण खां पोइ उन जे जेका वार थींदा आहिनि उहो नाई खणी वेंदो आहे हा हा कटी करे नाई खणी वेंदो आहे हुन जा ॿार मुंडन थींदो आहे सभिनी रिश्तेदारनि जो खाने जो मतिलबु नंढो सो हिकिड़ो फंक्शन रखियो वेंदो आहे हुन में सभी तरहि जी तयारियूं थींदियूं आहिनि ॿारनि जे मुंडन में ऐं